जोंनि जायगा बे मा होनो ओइ स्लुइस गेटाव ओइ बे जायगायाव पिकनिक जाफैयो ओरैहाय फैयो पिकनिक जाग्राफ्रा ओरैहाय गुवाहाटि ओजों मंगलदै ओजों बायदिसिना गामिनि पिकनिक जाफैयो बेहाय ओइ माबायाव आरो जानुवारियाव बुहुद बुहुद जायगानि गोजान गोजाननि मानसि फैथारो ओजाहाय नगावनि फैयो ओजों गवालपारानि फैयो क'क्राझारनि फैयो अनेख जायगानि मानसि फैजोबो आरो बेयावनो पिकनिक जानो जाबायदा

जायगाथ' ओरै नङा ओइ बालिमु ओजों भुटान बेनो बेनोसै आरो भैराबकुन्द' भैराबकुन्द' बे भैराबकुन्द'आनो आरो भैराबकुन्द' जायगाखौ बिसि नायनो लुगैयो मानसिफोरा जायगायाबोलाय मा दंब्रा बे भैराबकुन्द'आलाय बे जुवायानोसै गंगारफोर नुगोन आरो भुटानावलाय बे मा होनो दालां नुगोन दालां स्लुइस गेटाव दालां गोदान दा बनायबाय बेखौ नायनो फैयो गंगारफ्रा फैयो गामियावबो फैयो सोरबा खुरमाफोरनावबो माने फानलु गोरान लानानै सोलायफैयो माइ थारमाने फानलु एसेयावनो थिंसे गाहाम बिनालाङो ओमफाय मुला सोलायनानै माइ लाङो गराय लानानै फैयो